ہاں بھائی ڈرائیور صاحب ہم لوگ تو یہاں پہنچ گئے ہیں اور مجھے بتا دو کہ آپ کتنے پیسے ہوئے ہیں آپ کے کتنے پیسے ہوئے ہیں کیوںکہ آپ نے میرے گھر پر تو بہت زیادہ سے کرایہ مانگا تھا اور ہم لوگوں نے دو سو روپیے میں طے کر لیا تھا لیکن آپ راستے میں بول رہے ہیں تھے کہ ڈھائی سو روپیے سے کم نہیں لوں گا اب مجھے بتا دیجیے کہ مجھے کتنے پیسے دینے ہیں اور ہاں آپ کے پاس پانچ سو روپیے کے چھٹے ہیں کیا کیوںکہ میرے پاس پانچ سو کے چھٹے بھی نہیں ہیں اور میرا کرایہ صرف آپ دو سو روپیے کا کاٹ کر مجھے تین سو روپیے واپس کر دیجیے